दुयेंसाचेर म्हणपाचे जाल्यार दुयेंसां केन्नाय घरगुती उपचारच म्हाका चड आवडटा नाइलाज म्हण हॉस्पिटलांत वचपाचे पूण हरशें चड करून म्हाका घरचेंच उपाय आवडटा कारण आमी पयली सान जाणटे लोकां पसून जी झाडांपाल्याची वखदां म्हणटात ताचेर चडशें रावतात म्हटल्यार जोर आयलो थंडी जाली हेजेर आमचे उपचार म्हणजे कितें एक तर गंजन मिरी तुळस नाजाल्यार वाडटेलांव आनी परत गोडेकाश्ट जेश्ट म्हण्टात तेका गूळ अशें सगळें घालून आमी तो कशाय म्हणून करतात तो एक तर आमकां थंडेक बरो पडटा जोरा जोराकय मातशें बरें जाता खोकिल्ल्यान कितें जाता भितर त्रास जाता आनी त्या दुखीन जोर बीन येता तर तेका आनीकय वखदां आसात जोराक म्हटल्यार अमृतवाल आसा त्या प्रमाण अमृत वालीचो कशाय गुणाक पडटा जोरा संदर्भांत गेल्यार त्या प्रमाण आनीकय दुयेंसां तशी आमी घरगुती हेजेर बरें करपाचें म्हटल्यार कितें तर दुसरें म्हणजे मुतखडो नाल्या आनी कितें कामीण आसूं जे कितें आसा त्या दुयेंसांचेरय आमी गरजे घरगुती वखदां घेतात जर मुतखड्याचेर म्हटल्यार मुतखड्याचेर खूब अशीं झाडां आसात पुनर्वा म्हण आसा परत फटफटिची पानां म्हण आसा परत फातर फोड्यांची पानां पाशाणबेद म्हण आसा अशीं खूब झाडांचो वापर केलो वता हेचे मुतखड्याचेर गुणकारी अशीं वखदां आसा आनी अशें कामणिचेरय आमी वखदां आसात आमची तर कामीण जाली जाल्यार कामीण जाली जाल्यार आमी चिवरेची पाळां अशें जे कितें वखदां आसा चिवरेची पाळां बारीक तुकडे करून ते उकडून सात दीस तेचे सारकें तितले तितले एक चार चार दोन दोन चिमटी ते उदकांत बॉयल करून जे उकडून तेचे तातूंत गुळ बीन घालून फुटो काडो करून आमी पिता हे कामणिचेर वखद आसा तशेंच लघवी साफ जायना जाल्यार वखदां आसा म्हणजे ती पुर्नवा हेदोळ म्हटिल्लो तसो मुतखड्याचे वखद तशेंच लघवी साफ जायना जाल्यारय तेचेर वखद हे पुर्नवा हे असो आसा आनी आमी ते घरां कडेन वापरता चड अशें आनी